हैलो हाँ हाँ मैं ऑफीसर बात कर रहा हूँ जी आप एक बात बताइए आपने रोड अभी तक कंप्लीट नहीं किया है आपका रोड कम् कंप्लीट कब तक होगा जो आपका सिगनी क्षेत्र का है अच्छा यह कब तक ख़त्म हो जाएगा

अच्छा डोमरगांव में चल रहा है ठीक है

अच्छा तीस मीटर का एरिया बाकी है अच्छा तो ठीक है आप एक काम करिए आप अभी यह वाला काम ख ख़त्म करिए और इसके बाद में जो दूसरा वाला काम है है ना वह भी आपको मिल जाएगा बट आपको यह जो काम है आज ही ख़त्म करना होगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और इसके अलावा बाकी और अन्य जगह हैं जिसमें काम चालू करना है ठीक है आप कोशिश करिए कि आप इस् जगज में काम ख़त्म करो जल्द और आज आपका जो काम है ख़त्म होना ही चाहिए ओके ओके चलिए ठीक है ओके ओके रखो